ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دِن پہلے ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دئے تھے جو کہ پچاس پانچ ہزار روپے کے تھے اور میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو میں بہت اُداس ہوئی کیوں کہ یہ ہیڈ فون بہت بھاری ہیں اور اِن میں اِن سے سر میں درد ہونے لگتا ہے اِس کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں اِن کی پیکینگ بھی اچھی نہیں تھی تو اور یہ ہیڈ فون موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں اِن سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اِنہیں خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گیے ہیں